हा हलो हा हा नेहा दीदी हा सुञातव हा ॿियो कहिड़ा हाल अथव अरे अॼु यादि कयो छा असांखे असांजो घरु छा झूनो थी वियो आहे पूरो त मुंहिंजी मम्मी करायो कोन तूं इते रहंदी हुईंअ इतां खां सॼो घरु रेनोवेट करायो हुयो न त छाहे मूंखे माना तव्हांजो नंबर मां ई ॾिनो हुननि खे त मूंखे मुंहिंजे घरु छाहे हीअं रेनोवेट कराइणो आहे अॼुकल्हि छाहे इहो सभु हले कोन थो पुराणो भाई फर्नीचर चेंज़ करिणो मटाइणो आहे ऐं दीवारुनि ते वॉल पेपर वग़ैरह लॻाइणो आहे अॼुकल्ह कॿट वबट सभु नयां ता हलनि हीउ सभु झूना थी विया आहिनि लाइ मूंखे सभु कढाइणो आहे हीउ तव्हां मूंखे ॿुधायो भाई कहिड़ो पियो हले अॼुकल्ह छा पियो हले कीअं न मूंखे मूंखे ॿई कराइणा आहिनि अंदरि ॿाहिरि हा हा त पोइ छोकी झूनो थी वियो आहे न सॼो पुराणो थी वियो आहे त फर्नीचर रेट में घटिजी वियो आहे जिते किथे ख़राबु थी रहे त चङो टाईम थी वयो आहे न ह्म्म न सभु सभु सभु दीवारुनि जो बिल्कुलु चेंज खपे मूंखे ऐं आहे न उते बि सॼो ॿाहिरि बिल्कुलु अछा अछा अछा अछा हा मां ॾिठो मुंहिंजी मामी जे घरु बि तव्हां कयो हो इअं कुझु टे अलाइ चार महीना पहिरियों जी ॻाल्हि आहे मूंखे वणियो सॼो वुड जो ॾिसण में इंट्रेस्टिंग हो ॾाढो

अछा अछा जी अछा अछा अछा हा हा तव्हां मूंखे नोट करे मोकिलियो हा मैप ठाहे मोकिलियो डिज़ाइन मोकिलियो त मां ॾिसां त उन में चूस कयां भाई कहिड़ो आहे छा आहे ऐं हिननि खे बि ॾेखारियां त पोइ हीउ कॾहिं खां कमु शुरू करिणो आहे छा कीअं अछा अछा अछा अछा अछा अछा अछा अछा अॼुकल्ह इअं हलियूं आहिनि न भाई मार्बल जो मार्बल जी टाइल्सूं कोन हूंदियूं आहिनि वॉल पेपर टाईप में हूंदियूं आहिनि हूअ वधीक थो हलनि अॼुकल्ह त मूंखे उहो कराइणो आहे पेंट ह्म्म वॉल में अछा अछा अछा त ठीकु आहे त तव्हां मूंखे मोकिलिजो मां ॾिसां ऐं हिन खे ॾेखारियां पोइ पाण वापसि वेही करे ॻाल्हायूं था भाई छा लॻंदो केतिरो लॻंदो केतिरे टाईम में सभु हा न त ॾिसी ॿुधाइजो बजट ॾिसो भाई घटि में घटि चवूं त पंज लख ऐं वधीक चवां त भाई पंज छह लख जे विच में इअं हा छ्ह लख जे हेठि हा ह्म्म ह्म्म

हा हा सभु मौज तव्हां अचिजो त ॿुधाइजो हा न ठीकु आहे न ठीकु आहे जी जी जी ठीकु आहे जी ह्म्म

ह्म्म ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी ओके थैंक यू